हमरा जिन्दगीमे हमर सपना एकेगो छै कि हम टंकीके बड़का ठेकेदार बनियै तऽ एहिके लिए हम खूब मेहनत करबय आओर टंकीके बड़का ठिकेदार बनबय तऽ सभसँ लेबर मजदूर मिस्त्रीसभ मिलके रहय पड़ैत छै ठेकेदारसँ कनेक्ट रहयके पड़ैत छै बातचीत करिते रहय पड़ैत छै कोनो लेबर मजदूरके डाँटबय तऽ ओ अहाँकेँ साथ छोड़ि देब तऽ अहाँ ठेकेदार नहि बनि पबय एहिके लिए सभ लेबर मजदूरसभ मिल जुलके रहय पड़ैत छै ओकरा टाइम टाइमसँ सेलरी दयलऽ पड़ैत छै तब खुश रहैत छै तब काम करैत छै आ काम करैत छै तब अहाँ ठेकेदार बनबय एहिके लिअ अहाँकेँ खूब मेहनत करय पड़त आओर दिन राति मेहनत करय पड़त एहिके लिए बाहमे रहय पड़ैत छै छओ महीना आठ महीना एना रहय पड़ैत छै तब गाम आबय छियै तब बहुत नीक लागैत छै कामो करयमे बहुत नीक लागय छै ठेकेदार बनने के लिए पूरा सपना छै पूरा जोर लगा देनय छियै ठिकेदार हम बनबय तऽ घर परिवार चलेबय वएहसँ ठेकेदारीए करिकऽ साहेब आरसँ संपर्क रहैत छै ओतए इन्जीनियरसँ सम्पर्क रहैत छै सभ काममे भैआ भैआ कहय छियै तऽ ओहोसभ मानैत छै कुछ गलतियो सलतियो होइ छै काममे तऽ कहय छै कोई बात नहि एतना चलैत छै तऽ इएहसभ ठेकेदारी करयके लिए सहऽ पड़ैत छै दिक्कत झेलऽ पड़ैत छै